हैलो शुभम होर बोलै दे अं थुआढ़ी दकानै पर अखरोट बगैरा दकान थुआढ़ी इ'यै नि अखरोट बगैरा रक्खे दे होंदे तुसें ड्राईफ्रूट आं ते अखरोट अखरोट दा केह् भाऽ रक्खे दा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मैं अट्ठ चाहिदे हे यरो चाहिदे अट्ठ गी

लैने यरो किल्लो हारे लैने ते ओह् बी लैने न बदाम बी लैने न ते काजू बी लैने न किल्लो किल्लो हां अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते मतलब सारा सारा सामान थ्होई जाना ड्राई फ्रूट दा थुआढ़ी दकानै पर गै न अच्छा अच्छा ते दकान थुआढ़ी कुत्थै जेही ऐ अच्छा अच्छा गोल मार्केट ठीक ऐ ते उप्पर केह् शुभम शुभम लखोए दा होना हैना दकान दे उप्पर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते ब किन्ने ब बजे तगर थुआढ़ी दकान खुल्ली होंदी अ शाम्मी नौ बजे तगर हैना ते चलो मेरी पंज बजे मिगी छुट्टी होंदी कम्मै परा ते ओह्दे बाद जे मैं आई जाह्गा कोई छे बजे पुज्जी जाना थुआढ़ी दकानै पर ठीक ऐ ठीक ऐ छे बजे ते दिक्खने आं ओके ओके